आजकल नेटफ्लिक्स या प्राइम टी वी जैसी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है उसका बहुत चलन हो चला है आजकल हम जहाँ भी देखे हैं सभी के हाथों में मोबाइल रहेंगे चाहे वह लड़कियाँ हो युवा या युवा लड़के हों सभी यही जो टाइम जैसी यह स्ट्रीमिंग सर्विस है उनका इस्तेमाल करते हैं हालाँकि मैंने इन सुविधाओं का उपयोग ना के बराबर ही किया है क्योंकि मैं अपनी मनोरंजन के लिए केबल या टी वी को प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हालाँकि यह आरामदायक है नेटफ्लिक्स पर आप जितनी चाहे मूवी देख सकते हैं और बजट के हिसाब से कम भी पड़ता है सस्ता है जितना सिनेमाघर में एक फ़िल्म की टिकट आती है उतने में तो कई फ़िल्में घर बैठे आराम से देखी जा सकती हैं उसके कई फायदे भी हैं पर यह भी है कि आजकल मोबाइल की लत लग गई है जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और यह लोगों को खासकर युवाओं को और बच्चों को भोर बहुत ज़्यादा ही आदिती बना रहा है यह जो अब यह सर्विस हैं नेटफ्लिक्स और स्ट्रीमिंग सर्विस जितनी भी हैं यह लोग इसके आदि हुए जा रहे हैं घर बैठे अब बच्चों को भी नहीं रोक सकते हैं वह हर प्रकार की मूवी और सीरियल जो भी है जो उनके लायक भी नहीं है उनको देखते हैं क्योंकि सबके लिए पढ़ाई के लिए भी मोबाइल हाथ में है तो वह इन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और एक आज भी एकदम तबका ऐसा है जो संग में पूरा परिवार के साथ बैठकर टी वी पर फ़िल्में और सीरियल देखना पसंद करते हैं उसमें ही परिवार के साथ देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह सबकी अपनी सुविधा के हिसाब से रहता है अपने अपने पसंद के अनुरुप होता है पर जहाँ तक मेरा विचार है टी वी पर देखना ज़्यादा बेहतर है स्वास्थ्य के अनुकूल भी रहता है यह